आज के समय में हिन्दी भाषा की बात करें तो हिन्दी भाषा के लिए बहुत सारी चुनौतियां आ पड़ीं हैं पुराने समय में तो हिन्दी भाषा को बहुत वर्चस्व दिया जाता था कि लोग आपस में बात करने के लिए हिन्दी भाषा का यूज़ करते थे लेकिन इस टाइम हिन्दी भाषा का यूज कहीं भी नई हो पा रहा है फॉम भरना हो सरकारी फॉम भरना हो कुछ भी फॉम भरने के लिए हमें इंग्लिश भाषा का यूज़ करना पड़ता है सरकारी बैंक में जाओ या गौरमेंट बैंक में जाओ बैंक के फॉम को फिल करने के लिए भी इंग्लिश भाषा का यूज किया जा रहा है और रही बात हिन्दी भाषा की तो हिन्दी भाषा को जो भी जानता है उसको तुच्छ रूप से देखा जाता है तुच्छ नज़रों से देखा जाता है कि जैसे वो अनपढ़ ही हो हिन्दी भाषा को वर्चस्व ना देने का कारण ये इंग्लिश भाषा है इंग्लिस भाषा की बात करें तो इंग्लिस भाषा आज कल सब शोरूम्स जो भी खुल रहे हैं वहाँ पर बिल जो कट हो रहा है उसमें भी इग्लिस भाषा का यूज़ किया जा रहा है इंग्लिस भाषा में पेमेंट किया जा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी हम लोग को इंग्लिश भाषा को भी जानना पड़ रहा है कहीं भी दूसरी जगह विज़िट करने के लिए घूमने के लिए हम भी हमें इंग्लिश भाषा का यूज करना पड़ रहा है हिन्दी भाषा की बात करो तो हिन्दी भाषा हम दूसरे लोग से बात करने के लिए हिन्दी भाषा का यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए मुझे उनकी बातों को उनकी भाषा में उन से बात करना पड़ता है दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरे राज्य में उस राज्य की भाषा को जान जानना पड़ता है लेकिन हिन्दी काे नहीं जाना जाता हिन्दी की भासा कम यूज़ करने लगे हैं इंग्लिश ज़्यादा यूज़ हो रही है किसी दूसरे लोग से बात करने के लिए हम जाएंगे तो उनको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है इंग्लिश में समझाना पड़ता है कोई भी बात हो उन से इंग्लिस में कन्वर्सेशन करना पड़ता है और कपड़े की शॉप में जाओ या मार्केट में जाओ कहीं भी जाओ सब शॉप के नेम प्लेट जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं हिन्दी में नहीं होते हैं जिन्हें हिन्दी नहीं आती उन्हें इग्लिश के लिए बहुत कठिन होना उन्हें इंग्लिश पढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयां आती हैं हिन्दी भाषा अब कोई भी जानता भी होगा तो उसे इस प्रकार से देखते हैं लोग कि जैसे वो अनपढ़ ही हो हिन्दी भाषा को कोई वर्चस्व नहीं दिया जा रहा है इंग्लिश भाषा को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है वो चाहे सरकार के साइड से हो चाहे लोगों के साइड से हो लोग भी अपनी डेली की भाषाओं में हिन्दी को कम और इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हैं गाँव की बात करें तो गाँव में लोग हिन्दी भाषा में भी बात करते हैं और उनके जो ख़ुद की भाषा है जो राज्य की उनकी भाषा है आपसी भाषा वो अपनी भाषा में बात करते हैं लेकिन शहर के लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं अगर शहर के लोग गाँव के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं कि इनकी भाषा ये अनपढ़ हैं उनको एजुकेटेड नहीं समझा जाता है उन्हें पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता है उनकी ये प्राब्लम है कि इन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है ये इनको हिन्दी आती है हिन्दी हिन्दी भाषा को उन्होंने ऐसा वर्चस्व दिया है कि हिन्दी भाषा जैसे बिल्कुल तुच्छ हो गई है और इंग्लिस भाषा को इतना बढ़ावा दिया है कि आज जिस भी जहाँ भी जाओ वहाँ पर हर चीज़ इंग्लिश भाषा में दी गई है फॉम हो पढ़ाई हो एजुकेशन हो जो भी हो अब गौरमेंट कॉलेज को अब हाँ साइड में रख के सब सी बी एस सी बोर्ड्स इंग्लिस बोर्ड्स ये सब बोर्ड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है हिन्दी बा हिन्दी भाषा की बात करें तो हिन्दी भाषा सिर्फ़ किताबों में ही रह गए हैं एक सब्जेक्ट के एक विषय के रूप में लोगों की बात के लिए कहें तो लोग अपनी बात सिर्फ़ इंग्लिश में बात करते हैं कहीं दोस्तों ओस्तों के बीच में बैठ कर बात भी करनी होगी तो हिन्दी में नहीं कर सकते इंग्लिश में बात बोलनी पड़ती है इंग्लिश ना बोले तो वाे उनको लगता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर आप उन से कम इस्टैंडर के मैच के हो और इंग्लिश में बात करने पर तो उन्हें लगता है कि आप बहुत हाई एजुकेटेड हो हाई इस्टैंडर के हो इंग्लिश भाषा को इतना बढ़ावा देना हम लोग की ग़लती ही है और हिन्दी भाषा को बहुत नीचा देखा जा जब कि हिन्दी हमारी एक पुरानी भाषा है पारंपरिक भाषा है जिसे हम अब कम यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी हिन्दी का वा अब अस्तित्व ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे हिन्दी भाषा कुछ दिनों में ऐसे विलुप्त हो जाएगी और ये भी एक पुरानी प्राचीन भाषा की तरह ये रह जाएगी और इंग्लिस भाषा को इतना बढ़ावा देने से अब बाहर रीति रिवाज जो भी है इंग्लिश भाषा में हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं वेडिंग्स में भी इंग्लिश भाषा का अब यूज़ किया जा रहा है दोस्तों की पार्टी जो भी होती है सब में इंग्लिश भाषा के यूज़ किए जा रहे हैं किसी से बात करनी हो बैंक में तो वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं हिन्दी में वो बात नहीं करते उन्हें हिन्दी में समझाने में प्रॉब्लम होती है गाँव के लोग अगर कभी बैंक में जाएं तो वो इंग्लिश में जो लिखा होता है उसे नहीं भर पाते उन्हें एक बार पूछना पड़ता है जिस में वो भी बैंक वाले भी वो दे उनको अजीब नज़रों से देखते हैं लेकिन बताते तो हैं पर उनकी इस स्थिति को देख के उनको लगता है वो अनपढ़ हैंं हिन्दी में क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते और ना इंग्लिश में फॉम भर पाते हैं तो उन्हें अकाउंट में जो पैसे जमा करने होते हैं निकालने होते हैं उसके लिए भी उन्हें किसी मदद भी पड़ती है लेकिन बैंक में ऐसा दिया गया है कि इंग्लिश में सब कुछ भरा लिखना होता है तो गाँव के लोग तो इंग्लिश पढ़े इतने पढ़े नहीं हैं वो हिन्दी पढ़े रहते होते हैं तो इंग्लिश में उन्हे फॉम फिल अप करने के लिए प्रॉब्लम होती है तो वो पैसों को निकालना भरना उन्हें इसकी समस्या होती है और जो कुछ लोग फ़ोन पेमेंट करते हैं तो जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो फ़ोनपे भी नहीं चला सकते क्योंकि उस में इंग्लिश में सब होते हैं कि इंग्लिस शब्द में करना होता है पेमेंट करना होता है किसको करना है ये भी इंग्लिश में होता है किसी भी चीज़ को करना हो तो इंग्लिश में करना पड़ता है और रही बात आगे पढ़ाई की तो कम्प्यूटर्स की जो पढ़ाई होती है उन में कम्प्यूटर्स में जितने भी ऑप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी होते हैं सब इंग्लिश में है हिन्दी में नहीं है उन्हे क्या करना है इसके लिए उन्हे इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता है उसके बाद वो कम्प्यूटर का यूज़ कर सकते हैं और आज के ज़माने में कम्प्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके लिए इंग्लिस भाषा को हमें जानना पड़ जाता है और हिन्दी भाषा को हम वर्चस्व नहीं दे पाते हिन्दी भाषा धीरे धीरे ख़त्म हो जा होती जा रही है इस तरीक़े से चलता रहा तो हिन्दी भाषा भी सच में एक पुरानी भाषा की तरह इतिहास के पन्नों में छपी रह जाएगी और इंग्लिश भाषा काे बढ़ावा देते देते इंग्लिस भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे हिन्दी भाषा का अस्तित्व ख़त्म हाे जा रहा है